मुजफ्फरपुर जिलामे किछु भी भेलक तऽ कथि कहै छै न्यूज बला ऐलक तभिये लोग जनलक न्यूज बला ऐलक तऽ न्यूज बनयलक न्यूज बनाके इण्टरनेट पर डाललक इण्टरनेट पर जाके आ इण्टरनेट बला टी वी पर डाललक तऽ टी वी बला सभ अपना अपना टी वी खोललक तऽ कोइ चीजके बारेमे बोललक कि फलना जगह ई चीज होलै हँ फलना जगह अस्पतालमे एना होलै फलना जगह मर्डर भेलैया चाहे ओ राइट भेलैया किछु भी एहिके बारेमे लोक एनाहिते जनैया कि जे कथि कहै छै या गायघाटमे या कोइ एक्सिडेन्टे भेलक तऽ न्यूज बनलक मीडिया बला ऐलक न्यूज बनलक न्यूज बनके इण्टरनेट पर डाललक इण्टरनेट बला टी वी पर डाललक तऽ टी वी बला अपना अपना चेनल पर डालिके तऽ लोक एहिना कऽ के चालू कयलक अपन टी वी देखलक तब जाके न्यूज देखलक तऽ लोककेँ जानकारी भेल कि फलना जगह एना होलै हँ या कथि कहै छै कोइ भी देशमे किछु भी होइ छै तऽ लोक न्यूजे से पता चलैत छै मीडिया बला ऐलक न्यूज बनैलक न्यूज बनाके अपना नेट पे डालिके आ नेट पे डालिके तकरा बाद लोग टी वी खोललक तऽ जाके कथि कहै छै अपन लोक जनलक कि जे हँ ये बिहारमे एना होलै हँ फलना जगह ई भेलै हँ मर्डर भेलै हँ चाहे एना एक्सीडेन्ट होलै हँ चाहे किछु भी आदमीके न्यूजे से पता चललक तऽ मीडिया बला ऐलक न्यूज बनेलक आ न्यूज बनाके तकरा बाद गेलक तऽ आदमी अपन अथि कयलक कथि कहै छै देखलक टी वी खोललक तऽ देखलक तऽ देखिके आ तब कहलक कि हे फल्लाँ जगह एना होलै हँ चिलना जगह एना होलै हँ